देखिऔ एगो गाड़ीवलासँ गाड़ी कएलहुँ हमरा ट्रेन पकड़ैके रहै हम जाइतोँ रहै दिल्ली से गाड़ीवला समयसँ नहि आएल ओहिके हुनका चक्करमे हमर गाड़ी छुटि गेल तऽ हुनका हम किछु बोललिअनि दुइ चारिगो बात कहलिअनि हम आबै छी तऽ अहाँपर हम कानून कार्रवाइ करब हम पाँचगो लोकके बैसाएब आओर हमरा जे अथी भेल हँ दुइ हजारके अथी लागल हँ से अहाँसँ हम अथी करब से इमरजेन्सीमे हम से हम दोसर गाड़ीसँ हम हम जा रहल छी आओर हम ओतऽसँ आएब तब अहाँके हम से दसगो आदमीके बैसाकऽ अहाँके हम से जुरमाना करब गन से हम मजबूरीमे हमे दोसर गाड़ी पकड़िकऽ से हम जा रहली हँ से हमरा हम जाएब हम घरवलासँ हम भेट करैलए अहाँ तऽ हमरा अथी करि देली अँए से हमरा अथीके पाइके वैल्यू नहि अइ कि गन से अहाँ हमरा अथी करि देली हँ से हमसभ